हँ हैलो हँ नर्सरीमे जे छै से पेड़ पौधा लेनाइ छै हमरा आम गाछ कोना छै कठहर गाछ लेनाइ छै लीची गाछ लेनाइ छै अच्छा हमरा जे छै से बम्बइओ चाही आ एकटा कलकतिया गाछ चाही आओर जे छै से लीची चाही आ एकटा कठहर चाही अच्छा आओर अपने की सभ राखैत छियै नर्सरीमे वही चारि पर अच्छा आओर गेंदासभ अच्छा गेंदासभ अच्छा ओहि हिसाबसँ मतलब लागैत छै दाम हँ ओ आओर कीसभ जेना मतलब अथी सभके सागवान शीशम ईसभ लगबेनाइ छै ओ मतलब पसन्द पर होइत छै जे एहि तरहके पेड़ पौधा हमरा लगेनाइ छै तऽ अच्छा अच्छा ओहि हिसाबसँ अच्छा आ आओर आओर कीसभ राखैत छियै आओर जेना हमरा अथीसभके लेनाइ छै पेड़ पौधा छोटका छोटका लगेनाइ छै जेना क्रोटनसभ लगेनाइ छै तऽ ओहोसभ राखय छियै अच्छा अच्छा बागवानी देखबय ओकर बाद ओहि हिसाब सं लगेबय सएह न